टेकनल'जिनि बाहायनाया जेनेबा फारसेथिं नायोबा जोबोद मोजां किन्तु फारसेथिं नायोबा मानि गाज्रि गोहोमबो जों नुनो मोनो आरो मानि टेकनल'जिनि दारैनो जेनोबा गोबां जिनिसखौ जोङो सोलायनाय नुदों जेनबा गथ'फोरनि फरायनायाव बबेबा जिनिसखौ बुजियाबा जेनोबा नेटाव सार्च खालामोब्ला जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो जों बुजियैखौ नागिरनानै मोनैखौ जोङो मबाइलाव मोनो फारसेथिंजाय जोङो जेनोबा मोजां मोनदों आरोकि टेकनल'जिनि बाहायनायखौ आरो फारसेथिङैबा माखासे जिनिसखौ बाहायथावै खौ जेनोबा फरायनायखौ दोननानै जुदि गेम इरिफोर नाङै बुसतुखौ नायोबा बियो जाहैबाय गाज्रि आरोकि गाज्रि फारसेथिं सोरबा जुदि मोजां खामानियाव बाहायोबा बियो मोजाङाव सोलिदों आरो गाज्रि खामानिफ्राव बाहायदोंबा बियो गाज्रियाव गोहोम खोख्लैदों आरो